हमरो जान पहचानमे एक आदमी अछि जिनका डिग्रीके बहुत आवश्यकता छै आओर ओ पढ़ि रहल अछि आशा करबै कि ओ आगुओ पढ़ि लिखिकऽ किछु करत जाहिसँ नाम रोशन करै देखिऔ शिक्षा जीवनके अहम योगदान छै जीवनमे आओर हुनका तऽ करबाक जरूरिए छै जे नहि करथि हुनका कहिऔ जीवन व्यर्थमे भऽ जेतै ताहि लऽ कऽ हमरासबके ई सोचबाक चाही कि भैआ शिक्षा सबके मिलै सबके प्रारम्भिक अधिकार मिलै कियाकि हमर देशके संविधान ही एकैसम अनुच्छेद एकैस एमे लिखल अछि कि जे छै शिक्षा प्रारम्भिक अधिकार छै मौलिक अधिकार ओकरा बना देलकैए ताहि लऽ कऽ जे छै आब जे छै मानि लिअ सबके शिक्षा दै देलकै आओर नया शिक्षा नीति ने हमर देशके सरकार आनने छथिन तऽ हुनको लेल आब सबके कहबाक अछि कि अहूँसब करिऔ अहाँ अपन एक डिग्री लिअ ताकि हुनकासँ अहाँके परिचय पात्र करैके एक अलग ही सम्मानके नजरिआसँ अहाँके लोक देखै अछि कि हाँ भाइ शिक्षित छै ताहि लऽ कऽ शिक्षाके अहम योगदान छै जीवनमे हुनका एकबेर करिऔ नीक काज अछि समाजमे अहाँके इज्जत सबकिछु मिलत आओर ताहि लऽ कऽ नीक काज छथिन ताहि लऽ कऽ अहाँ लिऔ ओकर कोइ बढ़िआँ सब्जेक्टसँ लिऔ विषयसँ लिऔ जे हुनका मिल सकै आओर अहाँके बढ़िआँसँ विकास हुअए समाजमे समृद्धि मिलै लोक अहाँके आगू पिछू करै